ہمارے پاس گانا انا نہیں ہے ہماری بچی سب گانا نہیں گاتی ہیں گانا کے تعلیم نہیں دیے ہیں ہم یہاں تک کہ بچی کو تعلیم دیے ہیں جو بچی سب اچھی تعلیم کریں اچھی تعلیم کریں اور ہم ہم لوگ نعت سنتے ہیں ہماری بچی سب نعت پڑھتی ہیں اسکول میں پڑھتے ہیں مدرسے میں پڑھتے ہیں نعت پڑھتے ہیں تو وہ سب اچھے لگتے سننے میں ہم لوگ بھی نعت پڑھتے ہیں ہمارے بچی بھی نعت پڑھتے ہیں سنتے ہی ہیں موبائل پر سنتے ہی ہیں اچھے لگتے ہیں سننے میں اس کو مدرسہ میں پڑھ رہے ہیں بچی یا مسجد میں پڑھ رہی ہماری بچی سب ناتی نتنی پوتا پوتی سب پڑھ رہے ہیں اچھے لگتے سننے میں بچے سب سے سن رہے ہیں نعت پڑھتی ہے پھر مائل پر بھی سنتی ہم اور جو ہے ہمارے بچے سب کو جو مولانا پڑھاتے ہیں بہت اچھے سے پڑھاتے ہیں اچھے مولانا ہیں بچے سب کو ہم آتے تھے ہم بچے سے امتحان لیتے ہیں تو بچہ سناتی ہے اچھے سے ہم سن کر کے خوش ہو جاتے ہیں بچے سب